नमस्ते जी हमारा ही काम हमें मकान चाहिए आप रखी हो क्या रेट है अच्छा मुझे चाहिए हम हमारे पति रहेंगे दो दो दो लोग को चाहिए मकान हमें मतलब साफ़ सुथरा टाइल पत्थर लगे हुए लैटिन बाथरूम सब मतलब गार्डन वार्डन अच्छा है मार्केट में रहे जो हमें उतरने में बड़े बुज़ुर्गों को परेशानी नहीं होनी चाहिए डबल रूम का चाहिए मुझे वह पर साधन अच्छा होना चाहिए मार्केट के साधन होना चाहिए और जहाँ से आने जाने के अच्छा होना चाहिए सब पड़ोसी वड़ोशी बढ़िया समाधि हैं किचन बढ़िया अच्छा है जो पत्थर फल रहो साफ़ सफ़ाई वाला हो रहे वैसे किचन मुझे ओपन किचन चाहिए ऐसे नहीं कि मतलब दरवाज़े वाला घुटन वाला रेट क्या लगाओगे कमरे का सब चीज़ साधन पानी ऊनी का रहे नल मीठा पानी वानी सब ठीक है आप दिखाइए हम आ रहे हैं पानी उनी चाहिए हाँ सभी जगहें आगे है ना हाँ तो ऐसी ही जगह बैठा जो हमें परेशानी ना होए

हाँ अच्छा है पसंद क्यों नहीं आएगा बेटा ठीक है चलो मैं आने को कोशिश कर रही हूँ पास में खड़ी हूँ साधन वादन रहता है तो घूमने वूमने बढ़िया रहता है ना कोई बात नहीं हमें अच्छा चाहिए पैसे आपको पैसे दे देती हूँ हाँ गार्डन चाहिए मुझे बड़े बूढ़े हैं तो बैठे रहेंगे हाँ वैसे क्योंकि हमें बैठते हैं बड़े बूढ़े हैं कम रहते हैं